गाँवमे जमीनके कमी नहि रहै छै खेल खेलैके लेल बहुत जगह खाली हइ स्थान शहरमे तऽ कम हइ तऽ ओतना नहि खेल पबै छै अपना गाँव हइ तऽ बहुत मने सब खेल खेलै छै कबड्डी हो गेल खेल हो गेलक मने कि किरकेट हो गेलक फुटबॉल हो गेलक सब मने कि बहुत जगह खाली रहै छै खेललक खेललासँ की होइ छै तऽ मने कि देह मन स्वस्थ मने कि रहलक शरीरमे ताकत अएलक मने कूदै कुदलापर खूनके मने कि खून चललक जे से फाइदा ओहिसँ फाइदा होइ छै आओर मने खेलै कूदैके चाही हमरासबके गाममे बहुत जगह हइ खेल खेलैके लेल बहुत जगह ऐली फैली सब हइ खेललक कुदलक खेल खेलैके चाही